आं मिथिनाय बादिब्ला दानि आथिखालाव जोंनि जोंनि ट्रेडिसिनेल फोरखौ मोसानायखौनो नुला दाना मानसिफोरा इनस्टाग्राम थिक थक बिदिसो मोसानाय नुयो गोन ट्रेन्डसफोरनि मानि बिदिसो मोसानाय नुलाबायो आङो बिदि जोंनि बे ट्रेडिसनेलफोरखौ मोसानायखौनो नुला हिप हप डान्स बिदिनो माबा माबि बायदिसिना मोसालाबायनायसो नुलाबायो आङो जोङो थिक थक इनस्टाग्राम बिदि बानायलाबायनायाव बिदिनो हिप हप डान्स आरो बायदिसिना दानि गोदान गोदान ओंखारलाबायनाय गान बेफोरखौसो मोसानाय नुलाबायसै आं